जाथियाथ' बेयाव सब जातियानो दंजोबो आरो बिहारि दं सावथाल दं खथ्रि दं बिदिनो माबा अनेकथा जाथि दङ आरो बेयाव ओमफ्राय बिदिनो जाथिफोरखो बुजि मोनो मोननाया ओमफाय रायज्लायनो एसे एनै हायो आरो बुजि मोनजोबो आरो रायज्लायनो रोङाबाबो बिदिनो हारसाफोजोनो एकेलगे मिलायनानै थानांगौ जायो ओमफ्राय माबा सावथाल ना मा होनो बेबो दं ओमफ्राय बिहारि ओमफ्राय खथ्रिफोर दं ओमफ्राय बे माबाया मा होनो बिदिखौ बे आल्लाह होख्रावग्राया मुसलमान ना मा होनो बिदिबो दं बेखौबो मुसलमान होनो दां बिदिखौ ओमफ्राय बिदिनो रायज्लायनायफोरा आलादा आलादा आरो गासैखौबो बुजि मोनजोबो जोङो मोननायालाय रायज्लाय बावनायसो जाया आरो माबानानै